पुस्तकां भायर हांव दिसाळें गोमन्तक दिसाळें तरूण भारत हें वाचतां साप्ताहीक विवेक हो अंक वाचतां तेन भायर शेतकी विशय म्हायती दिवपी अॅग्रोवन हें साप्ताहीक वाचतां तशेंच ब्लॉग जर विचार केलो जाल्यार शेफाली वैद्य हांचें सोशियल मिडयाचेर येवपी ब्लॉग्स पुष्पेन्द्र कुलश्रेष्ठ हांचे ब्लॉग्स हांव नित्य नेमान वाचतां